اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بہت سے ان لوگوں کے لیے پروگرام موجود ہیں جیسے اسکول کو لے جاتے ہیں ایک کوشل وکاس ہے جہاں پر کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے سلائی سکھائی جاتی ہے کڑھائی سکھائی جاتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے پروگرام ہیں موجود ہیں